खेल जिसको हम एक व्यायाम या एक्सरसाइज़ के रूप में भी देख सकते हैं जैसा कि हम प्राचीन काल से जानते हैं कि व्यायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है उसी प्रकार यदि हम किसी खेल में हैं तो खेल में हमारे शरीर का अच्छे पूर्ण रूप से व्यायाम हो जाता है जिससे हमारे मानसिक सुधार में भी वृद्दि होती है खेलने से हम तनाव रहित होते हें ये मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक द्वारा भी प्रमाणित किया जा चुका हे कि खेल बहुत आनंदायक रास्ता है अपनी टेंशन को कम करने का खेलने से हमारे हेप्पी हारमोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी चिन्ता और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं खेल से हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं वे संतुलित रहती हैं खेल से हमारी शरीर की रोद प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हम सारे काम को करने में जल्दी थकते नहीं हैं और स्पूर्ति हमेशा बनी रहती है खेल द्वारा